مجھے پرانے گانے گانا زیادہ پسند ہیں بہ مقابلے نئے گانے کے کیونکہ پرانے گانوں کے جو الفاظ ہوتے تھے ان میں کچھ گہرائیاں ہوتی تھیں اور کچھ اس کی وجوہات ہوتی تھیں یہ گانا جو لکھا گیا ہوتا تھا پرانا گانا وہ کسی کن سچویشن پہ لکھا جاتا تھا نئے گانے بھی سچویشن پہ لکھے جاتے ہیں لیکن پرانے گانوں کی بات ہی کچھ اور تھی اور نئے نئے گانوں کی میں اتنا مزا نہیں آتا پرانے گانوں میں مجھے بہت مزا آتا ہے کیونکہ وہ بہت سریلے انداز میں گائے ہوئے ہیں اور ان کا میوزک بھی اچھا ہوتا تھا آج کل کے جو گانے بنتے ہیں وہ میوزکلی اچھے ہوتے ہیں لیکن سری سر وائز مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں آتے ہیں باقی مجھے پرانے گانے گانے میں زیادہ مزا آتا ہے اور میں ان کو اس لئے پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھے انداز سے کمپوز کئے گئے ہیں